مجھے زیادہ تر پاکستانی فلمیں زیادہ پسند ہیں بھارتی فلموں کے بھارتی فلموں کے کمپیرزن میں کیوںکہ پاکستانی فلموں میں کچھ الگ سے الگ پیشکش ہوتی ہے اس میں کچھ الگ دکھایا جاتا ہے پاکستانی فلموں میں جیسے کہ آپ کا کسی کی محنت دکھائی جاتی ہے کسی کا اسٹرگل دکھایا جاتا ہے اور کبھی کبھی ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ہاں ہمیں اپنے رب سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے محنت کرتے رہنا چاہیے تو وہ اس وجہ سے مجھے پاکستانی فلمیں زیادہ اچھی لگتی ہیں بھارتی فلموں کے کمپیرزن میں کیوںکہ بھارتی فلموں میں کوئی بھی ہاتھ پیر نہیں ہوتا جیسے کہ کچھ بھی بنا دیتے ہیں یہ لوگ جیسے کہ کوئی اینڈنگ نہیں ہوتی کوئی بھی مطلب کوئی بھی مطلب ایک لاجک نہیں ہوتا اور جہاں تک میں نے ابھی تک پاکستانی فلمیں دیکھی ہیں ان میں بہت ہی بہترین پیشکش کی جاتی ہے ایک بہت ہی نایاب ایکٹنگ ایکٹرس کے دوارا کی جاتی ہے ایک اسٹرگل دکھایا جاتا ہے پاکستانی فلموں میں جو کہ عام طور پر بھارتی فلموں میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ آپ کا پری زاد ہو گیا اور بھی کئی فلمیں ہیں پاکستانی